जेन्ना कोवीड हो रोग आयलो तेन्ना पयलेच फावट ऑनलायन शाळा सुरू जाली आनी ह्या शाळेचो पर्याय नाशिल्ल्या कारणान बेगीन बेगीन शिक्षकानी तें बेगीन बेगीन शिकून घेतलें आणी बरेंचशे एप आमी वापरलें आनी ऑनलायन शिक्षणाक सुरवात जाली ऑनलायन शिक्षणाक सुरवात जाल्या उपरांत ताजे म्हळ्यार बरेंचशे भुरग्यांनीं ताजो फायदोय घेतलो सुरवातीच्या काळार सिनसियरली भुरगीं आयकतालीं किंवां अटँड करताली पूण मागीर मागीर भुरगीं येवपाची संख्या किंवां ती जी अटँडन्स आशिल्ली ती येवपाची संख्या कमी जाली आनी मागीर जेन्ना स्कूल री ओपन जालें तेन्ना तांकां विचारलें पयलीं तुमी येतालीं मागीर रेंज ना म्हूणपाक लागलीं रिजन किदें तर ती सांगपा लागलीं की तातूंत भितर उलयतना थोडीं सिनसियरली थोड्या भुरग्यांनी सांगलें की आमी जाॅयन जातालीं फक्त अटँडन्स दितालीं आनी मागीर बाकीचे व्हिडीयोस आसताले किंवां गेम्स जी आसताल्यो तीं आमी खेळटालीं पूण थोडी भुरगीं सिनसियरली थोड्या भुरग्यांनी ताजो वापरय केल्लो पूण कांय भुरगीं अशी आशिल्लीं जाचो ताजो नॅगेटीव इफॅक्ट सुद्दां जाल्लो